जइसे कि हमरा कपड़ाके शौक छै हम तऽ अपना गारजनके कहबै ओकर बाद कमा करि कऽ ला कऽ ओकर ओकरा जनतब होतै तब तेहन हमरा ला करि कऽ ने देतै आ ओकर बाद हम कमयतै हन ओकर बाद तब ओ अपना जे शौक छै कपड़ाके एहन ओ कपड़ा खरिदबय खातिर हमरा लए जयतै आ तब तहन ओहिमे अपना पसन्दसँ फेर ओकर बाद बोलबै हन कि हमरा ई पसन्द छै तऽ हमरा ओ दिलयतै हन आओर खाना पीनामे भी एहन अपना शौक रहै छै तेहन खानामे भी हमरा हम जादा करि कऽ एहन मतलब तीखा पसन्द छै तऽ ओकर बाद हम मुर्गा मछली इसभ तऽ ओकर हम ओकरा हम कहबै हन कि जे मतलब हमरा खानामे ई चीज चाही तऽ ओ फिर जानिते हन तब तऽ लाइ कऽ देतै हन तऽ हमरा नहि मतलब ओकरा कहलियै हन तऽ कहलकै ठीक हइ जे ला करि कऽ हन पैसा लऽ लेबै हन तब हम तोरा ला करि कऽ देबहौ हन तऽ हम गेली ओकरा कहलियै हन तऽ ओ पैसा लाइ कऽ देलकै तऽ खरीद कऽ हन लेलकै हन तब अपना बनेलियै हन खेलियै आ ओकर बाद अपना शौक खन जे छै कि जइसे कि अपना बच्चा बुतरूके पढ़यबै लिखबयके तहन कोन इसकुलमे एहन पढ़यबै बच्चाके जे हम जे बच्चाके दिमाग मतलब तेज चलतै आओर अपना विकास मतलब जादा हइ ने बढ़ेतै तऽ हमरा एहन अपना बच्चाके एहन जे छै कि ओकरा भी शौक रहै छनि कि की खयबै की पीबै अपना बच्चासँ पुछि लेबय कऽ छै हन कि कोन चीज खाना छै कोन चीज नहि पिन्हना छै तऽ आखिर हम ओकर माँ छिकै हन तऽ हमरा ओ बतयतै तब अपना गारजनके बतयबै हम तऽ हमरा गारजन सुनथिन हन तब ने ला करि कऽ हन देतै तब ने हम अपना बच्चाके बना करि कऽ दए सकै छियै यही सभ हम शौक छै